जों न'आव थानानै दाउ फिसियो अमा फिसियो दाउ फिसिबाबो दाउनो सम सम आदार होनांगौ सानसेयाव खनथाम दाउ फिसिनानै जों दावदैबो फाननो मोनो गोसो जाबा जानोबो हायो आरो गोसो जाबा जों दावफोखौ फेदेरनानैबो फानो दाउ फाननानै जों बिदिनो गाव गावनि देहाफोरा माबाफोर जायोबा जों बेखौनो फाननानै फैसा बहननानै गावनि न'खरावबो खरसा बायदिसिना लोमजानाय साजानायफोरनि मुलि बायदिसिना जायो आरो जोङो अमा फिसियो अमा फिसिनानै जोङो बिदिनो गाननाय जोमनाय गाव गावनि बुस्तुफोरखौ मा नांगौ बेफोरखौ जों बायो गोजां बोथोरनि थाखायबो बे अमाफोरखौनो फिसिनानै दोननानै जों गोदान बोसोर फैबोला ज' ज' गामिनि मानसिफ्रा नागिरबा बे अमाखौ फानहरनानै जों बिदिनो जों बे अमाजों गाननाय जोमनाय सोरजिनानै लायो बिदिनो जों अमा फिसियोब्ला बिराद खस्त' खालामनांगौ जायो जों अमाखौ फिसियोबा गुन्दैल'जोंबो फिसिनो हाया थास' बायदिसिना हानानैबो जों फिसियो अमा आरो जों बिदिनो अमाफोर खौ बुनदिफोरखौ आरो फिसाफोर होनाय समाव बिराद खस्त' जायो जों माइरं बायनाङो अमा फिसा फिसानो आरो सम सम बेसोरनोबो मोजां जानायनि बायदिसिना जाहोनांगौ जायो बिदिनो जों दाउ अमाफोरखौ मोजाङै आदर खालामनांगौ आरो बिदिनो जों दाउफोरखौ गिदिर गिदिर खालामनानै एक के जि बा देर के जि बेफोरबायदि खालामनानै फानो जों बिदि खालामाबा मा राहा जा खालामनो दाउ फिसियाब्ला जों मा खालामनो होननानै जों दाउ अमाखौ फिसियो खस्त'यैनो जों अमा दाउखौ फिसियो मानैसो अमा फिसियो जों र' मानैसो अमा फिसियो जों आरो अमाखौ फिसिनानै देरोबोला जों बोरमा बायदिसिना फिसियो जोंहा बोरमा फिसिनो जायगा गैया गामि सिङाव थानाय एबा दाउ अमाखौ

न'आव फिसिनो हायो नाथाय बोरमाफोरा खानानै दोनजाया बेफोरनोबो खस्त' खालामनांगौ बोरमाखौबो न' सिङाव दोननानै आदार बायदिसिना दाननानै नांगौ जायो जों दाउखौ आरो अमाखौ फिसिनो एसे साबसिन मोनो दाउ फिसिब्ला जों सम सम जानो मोनो आरो फाननो हायो आरो आलासि फैबा जों बेदर बायनाङा जायो आरो जों मानो ओरैनो थानो जोङो दावखौ गग्रा लुनानै फिसियो हांसो बायदिसिना गग्रायाव फिसिनानै दोनो जों